दिनैनि बे आंनि ना हमनाय जे ना हमनायाव जेंनाफोर नुजाथिनायनि सायाव आङो माखासे बुंथिनो लादों नाखौथ' आं हमनो खुब मोजां मोनो दासिमबो हमबाय थायो ना हमनाया जाहैबाय ना सारनानै हमनाय दं जे सारनानै हमो आरो जेब्ला दै रानो अब्लाबो हमो आरो मोनसे समायाव आङो नाखौ खुब हमो दाबो जेराव मोनो बेवहायनो बहाबाफोर ज' जानानै ना हमहैयो बा बावबो थांफायो सारो ना गोरि नास्राय बेंसि फिथिख्रि थुरि बालाबाथिया ना सारो ना हमो आरो नाखौ खुब जानोबो मोजां मोनो दा गोदो मोनसे समायाव आं जेब्ला ना हमदोंमोन अब्ला मोनसे जाथाय जादों बे समायाव थारमाने दुब्लि बारि आसु फोनायनि बोथोर आसु फोयोमोन जेब्ला दैया देरनानै आसु थासु दंजोबो अब्ला आसु बारियाव दैया राननानै नाया खुब मोनसोगारदों दा बे मोनसोगारनाय समायावनो आंबो जोंनिनो न'नि दुब्लियाव थांनानै ना हमहैदों बे ना हमनाय समायाव खुब नाखौ मोनबाय नाखौल' गोसो होदों दा ना हमफुबाय थानायावनो नाया जाहैबाय खरानजों दैया राननायखाय नाया एखदम जेरावबो थांनो हायाखिसै आनि थानि जाबाय बेवहायनो खुब ना हमनो मोनदों बेफोरनि नाखौ आं गोबां हमदों आरोखि दा हमफुबाय थानाय समावनो नाया हमफुबाय थानायावनो बबेनिफ्रायबा ओरैबादि अखा बारहुंखा सारन्थाय फैबाय नाया खुब मोनगौमोन हमफुबाय थादों आंजों लोगोसे मानसिबो दंबावो दा बबेनिफ्राय सारन्थाय बारहुंखा फैखो ओरैबादि अबस्था जोङो नाखौ नुनानै खारनो गोनां जाहैयो जाखौ मोनदों बेखौनो लानानै जोङो बे जायगानिफ्राय दोरोदनो गोनां जादों ओरैबादि फैबाय बारहुंखा सारन्थाय माने थानो हानाय अबस्थायानो नङा दा बेफोरबादियावथ' ना हमनाया देरसिन नंला गावनि जिबननि खोथा थाबाय बेनिथाखायनो जोङो ना हमनायखौ दोननानैब्लाबो न'फारसे एखदम खारबोनो गोनां जाबाय न'फारसे खारबोनानै सफैबाय नाया खुब दङमोन नाथाय नाफ्रा दै मोननाय लोगो लोगो बिस्रा फुरथि जानानै अखानायै नायफिनब्ला गैला बिसिबांबा गिदिर दै दै देरनानै नाखौ मासेबो नुवाख्सै दा बेल' नङा गोबां जायगायाव आं नाबो सारो लोगोफोरजोंबो सारो हारसिंबो सारो बेथ' ना हमनायमोन सारो आरो दाबो बाना जायोबानो न' खाथिनि माखासे बिलोफ्राव ओरैबादि सारो जेराव माने सारब्लानो नाया गोबां मोनो फासि होयो फासि माने नानि फासि सायो बेवहायबो मोनो दा नाखौ जानोबो मोजां मोनो आरो लायनोबो मोजां मोनो आरो इयुनाव ना सारनायाव अरायबो बाहागो लाबाय थागोन बेखिनियानो आंनि ना लायनायाव माखासे प्रब्लेम नुजानाया बेनो बहाबा बहाबा थांब्ला बेबादिनो अखा हानाय आरो एखमब्ला बेबादिनो ना मोनैबो जाबाय दा बेफोरनो आंनि ना सारनायाव नुजानाय जेंना बेखिनिखौनो आं बुंथिनानै आंनि जेंनाखौ बुंथिनानै फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों